ॿ हफ़्ता अॻु असां ए सी वठण विया हुआसी एल जी कंपनीअ जी ए सी असांखे सभिनी मां एल जी वणी त एल जी वठी आयसि हाणे लॻाए वियो भाई एल जी कंपनीअ जी पर न हवा थी अचे एल जी कंपनीअ में ऐं गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ु थी अचे असां कंपनी वारे खे फोन बि कई की भई अचो ठाहिण पर मुआ अचनि ई नथा ठाहिण छा कयूं जामु परेशान थी विया आहियूं एल जी कंपनी त कॾहिं वठिजे ई न ज़िंदगीअ में मां वठी फाथी आहियां एल जी कंपनी एॾा भेरा फोन बि कई आहे पोइ अचनि ई नथा हिते गर्मीअ में पाण असां उहो थी वियो आहे गर्मीअ में परेशान थी विया आहियूं एल जी वठी करे परेशान थी विया आहियूं असां महिरबानी करे तव्हां त एल जी कंपनी वठिजो ई न जामु फाथा आहियूं एल जी कंपनी वठी करे